दिक्खो महाराज स्कूल टाइम मिकी पी टी मास्टर ने कि बोलेआ कि तू क्रिकेट अच्छा खेलना तू क्रिकेट खेला कर ठीक ऐ ते उस तो बाद साढ़े क्रिकेट दियां टूर्नामेंटां बी जंदियां स्कूला ज्यादातर कि में क्रिकेट खेलना पसंद करदा हा बाकी गेमिंग बगैरा बड़ियां होंदियां हियां लेकिन मिकी क्रिकेट ज्यादा पसंद हा ठीक ऐ ते मेंक्रिकेट पी टी मास्टर गी पता लग्गेआ कि मुड़ा क्रिकेट खेलदा उस तो बाद साढ़ी इक टूर्नामेंट होई उधमपुर उधमपुर में खेलेआ टूर्नामेंट च टूर्नामेंट च में अच्छा उत्थै प्रदर्शन कीता उस तो बाद मेरी इक सलैक्शन होई किश्तवाड़ लेकिन फिर मिगी पी टी मास्टर ने कोई तिन्न चार दिन दे बाद सनाया कि तो किश्तबाड़ खेलने जाना ऐ किश्तबाड़ में जा दा हा ते जियां जा दा हा उत्थैं जाम लग्गी गेआ ठीक ऐ जाम लग्गी गेआ तां फ्ही में उत्थैं पजोएआ नेईं तो ओह् मेरी टूर्नामेंट कैंसल होई गेई लेकिन पी टी मास्टर ने मिगी तां बी उ'नें मेरी सहायता कीती इक टूर्नामेंट होर रखाई साढ़ी फ्ही ओह् टूर्नामेंट इक ग्रांऽ च होई उत्थैं में शैल खेलेआ शैल डिफैंस बगैरा कीता होर पी टी मास्टर ने बोलेआ तूं अच्छा खेलना उत्थां में प्राइज प्रुइज जित्तियै आया क्रिकेट दा होर बाकी बाकी साढ़ियां निक्कियां मुट्टियां टूर्नामेंटां स्कूल अंदर ग्राउंड च बी होदियां बड़े सारे टूर्नामेंट खेले अस तां मिगी क्रिकेट बारे च बोलदे के मास्टर सारे बोलदे कि तूं क्रिकेट अच्छा खेलना तां तूं अग्गें बी जाइयै जेकर अगर मतलब कि ज्यादा क्रिकेट बिच्च मतलब कि खेलना चाह्न्ना गेमां तां तूं क्रिकेट दी पक्खै ज्यादा ध्यान दे फ्ही उस तूं बाद उ'नें मिगी आखेआ कि अपना अगर कोचिंग कुचिंग लैनी होग तां तूं कोचिंग लेई सकनां क्रिकेट दी बाकी इ'यै कि मै बी एह् चाहन्ना कि लोक दिक्खो अज्जकल लोक पढ़दे बी हैन केईं नौकरी बी अज्जकल मुश्कल ऐ लेकिन अगर कुसै नौकरी नुकरी नेईं होऐ ज्यादा गेमिंग बाक्खै ध्यान होऐ तां क्रिकेट क्रिकेट इक अच्छी चीज ऐ ज्यादा खेलना चाहिदा एह् मेरे स्हाबै ते मिकी बी पी टी मास्टर ने इ'यै सलाह् सलुह् दित्ती ही कि तुगी क्रिकेट खेला'र ते अम्मीं खेलदा हा भाई कुतै बेल्लै इ'यै आखदे न कि छक्के नी लां में छक्के लां ते में आउट होई जंदा ते फ्ही ज्यादा डिफैंस चौके चुके गै लगदे ज्यादा डिफैंस खेलदा हा ज्यादा स्टाप स्टाप गै खेलदा हा तां मिगी क्रिकेट पंसद ऐ ते पी टी मास्टर ने मिगी सलाह् एह् दित्ती